हलो हलो केरु था ॻाल्हायो छा खपे तव्हांखे ॿुधायो हा ॿियो अछा ॿियो ॿुधायो मां नोट थी करियां अछा अछा ॿियो ॿुधायो हा ॿियो

पापड़ हा अथव आहिनि आहिनि सिंधी पापड़ न आहिनि हा हा सभु आहे हा मूंग जी दाल केतिरी खपे मूंग जी दाल केतिरी खपे हिकु किलो अछा हिकु किलो ॿियो छा साबुणु कहिड़ो खपे संतूर बि आहे लक्स बि आहे हिमामी बि आहे सभु लक्स पिंक वारो की अछो वारो गुला अछा अछा गुलाबी खपेव हा मिली वेंदा केतिरा खपनि केतिरा खपे ॿ ॿ ठीकु थी वेंदा हा ॿियो ॿुधायो ॿियो छा खपे सभु सौदा आहिनि तव्हां ॿुधायो जेको तव्हांखे खपे हा अचो तव्हां लिखायां थो हा कहिड़ी सर्फ़ खपे सर्फ एक्सिल हा हा आहे आहे आहे आहे अछा हा हा ॿियो ॿुधायो हा आहे न हा हा थी वेंदियूं ॿियो ॿुधायो हा केर देसी गीहु ब हा रिफ़ाइंड केरो खपे फ़ॉरचुन जो खपे सन फ़्लावर खपे कहिड़ो वारो खपे रिफ़ाइंड ॿ किलो हाहा थी वेंदो ॿियो ॿुधायो हा हो बि थी वेंदो हा आहे न देसी गीहु अ अनिक जो बि आहे अमूल जो बि आहे कहिड़ो वारो खपे हा थी वेंदो थी वेंदो हो बि थी वेंदो हा हा खसखस जा आहिनि पैकिट आहिनि पंजाह ग्राम सौ ग्राम केत केतिरो खपे तव्हां खे खस ठीकु आहे ठीकु आहे थी वेंदी हो बि थी वेंदी ॿियो ॿुधायो हा हा मोकिली सघां तव्हां पंहिंजो मूंखे हो एड्रेस ॾेई छॾो त मां हुते छोकिरे के मोकिलियांव थो अधु कलाकु लॻंदो जेसिताईं मां सामानु पैक कराए पोइ तव्हांखे एड्रेस ते मोकिली छॾींदमि ठीकु आहे हा हा जे जंहिंमहिल तव्हां चओ तंहिंमहिल अची वेंदो हुनजी कोई दिक़त न ॿियो कोई बि तव्हां खे यादि हुजे त ॿुधाए छॾियो हो बि मोकिली छॾियां हा हा जेको तव्हां चयो ठीकु आहे जी ठीकु आहे